ہاں ہمیں نل کا پانی ملتا ہے نل کا پانی بہت ہی صاف و پیور ہوتا ہے اِس سے کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی ہے اِس پانی سے یہ پانی شریر کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اب کے زمانے میں کیا ہو گیا ہے کہ پانی کو فلٹر کر کے پیا جاتا ہے اور لوگ بیمار ہو جاتے ہیں فلٹر ایک صاف چیز ہے لیکن اُس میں کئی سارے کیمیکل وغیرہ آ گئے پانی بھی ہمیں ایک دم شُدھ نہیں مل پاتا ہے تو اِس وجہ سے جو نل کا پانی ہے جو نلوں سے ملتا ہے ہمیں ڈائریکٹ وہ جو پانی ہوتا ہے ایک دم شُدھ ہوتا ہے اُس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے کوئی کیمیکل کا یوز نہیں ہوتا ہے کیونکہ مشین کا یوز نہیں ہوتا ہے تو نل کا پانی بہت صاف ہوتا ہے تو نل کا پانی پینے کے لیے لوگ بھی گاؤں واؤں میں ملتا زیادہ تر یہ پانی اور نل کا پانی نل کا پانی جو ہے شریر کو ایک دم سواستھ رکھتا ہے شریر میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی نل کے پانی سے شریر ایک دم ہیلدی رہتا ہے ہمیں لوگ اُس کا اپیوگ کرتے ہیں اور اِس پانی کو پینے کے لیے اُن کو نل سے لینا پڑتا ہے